जों दासिमबो ना लायनायखौ जों माबाया बिराद ना मोनो बामि मोनो ओरै खांख्राइ मोनो नाथुर मोनो ना गिदिर गिदिर मोनो ओरैनो लायबानो मोनो लायबानो मोनो आरो सारोबो जों थेनानै सारब्लाबो मोनो सारब्लाबो मोनो बामि मोनो सुल मोनो नास्राय गोरि मोनो निस्ला मोनो बायदिसिना ना मोनो जोबनो गैयि ना दं जोंनाव एखदम लायबानो मोनो लायबानो मोनो लायनोसो रोङा मैगं खादाजोंनो जों हयो ओमफ्राय लायनानै जों माखासे जानानै माखासे फानो जों संख्रि बानलु जानो गिदिर गिदिर ना बेसे लायनो बेसे जानो आरो दालायनो माइ ओंखारनायनि सम ओंखारगासिनो दं बिराद ना माबायो मोनो बबे नाखौ लायथ्र'नो सानफ्रामबो अखा नायब्लानो लायो अखा नायब्लानो लायो जिरनानो गैया जोंहा बेखौनो संख्रि बानलु जानोबो हास्थायो बेखौनो ओंख्रिबो जायो जानानै आग्लायनायखौसो फानो जों फिसा फिसौ गासैबो मेरला दं नालाय जोंहा थोआ ओंख्रिफ्रानो